हलो हाँ सर करंस ये हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में जो नौकरियों का बज़ार चल रहा है इस समय इतना डिफिकल्ट हो गया है सर जी कि इस समय बातें भी करना हम लाेगों को बहुत महसूस की बात हो रही है सर कि हम लोग क्या बाते करें हाँ बज़ार में ऐसा चल रहा है इन प्रकार कि इस प्रकार प्रकार के मुद्दे उड़ रहे हैं नौकरी के बारे में कोई बोल रहा है कि सर ये जॉब करेंगे वो जॉब करेंगे इस कंंपनी में ज्वाइन करो उस कंपनी में ज्वाइंड करो इसी प्रकार सर है किधर ही हम ज्वाइंड करें सर जी क्या बताऍं मतलब भारत में ऐसी ऐसी नौकरियाँ है ना सर जी कि उनको नौकरियाँ लेने के लिए आज के समय में इतना दौर ऐसा चल रहा है कि हम लोगों को काफ़ी मुद्दे उठाने पड़ते हैं हम लोगों को कितने मुद्दे उठाने पड़ते हैं कि उसमें ये करना पड़ता है कि आप भाग दौड़ करिए इंटरव्यू दीजिए ये दीजिए फिर भी सर पता नहीं चल पा रहा है कि भारत में किस प्रकार की नौकरियाँ मिलें अन्य अगर अच्छा किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए किसी भी फैक्टरी में जाते हैं हम लोग अप्लाई करते हैं रिज्यूम जमा करते हैं उसके बाद ये सब बातें करते हैं उसके बाद पता चलता है ऐसे मुद्दे आ गएं कि कोई इनका है कोई उनका है ऐसी ऐसी मुद्दे हैं सर क्या बत किया जाए तो इस मुद्दे के बारे में हम लोग ये चर्चा करना चाहते हैं सर जी कि भारत की जो नौकरियाँ का बज़ार चल रहा है ये बज़ार बहुत अच्छा होना चाहिए कि हम लोग कहीं भी जाएं सर अच्छी तरीक़े से परफोमेंस करें परफोमेंस ये है कि मतलब सर हम लोग उसमें कालेज में जाएं अच्छे तरीक़े से मतलब वो करें उसके बाद जॉब के लिए जाएं तो वहाँ हम लोग का इंटरव्यू हो उसके बाद सेलेक्टेड हो रिज्यूम मतलब लेटर ज्वाइनिंग मिल जाए हम लोग भी कर लें ऐसा नहीं चल रहा सर अच्छी से शिक्षित हैं सभी लोग डिप्लोमा लिए हैं तमाम प्रकार के डिप्लोमा में हेच डी बी टी के भी किए हैं आई टी आई किए हैं आई आर टी किए हैं पॉलिटेक्निक किए हैं इस प्रकार की जितनी भी मतलब सब लोग किए हैं इतनी लिए हैं और फिर भी इस पर कुछ हो नहीं पा रहा है सर कहीं भी प्राइबेट के लिए ने के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ जॉब के लिए बस यही बोलते हैं कि ये मुद्दे उठते हैं वो मुद्दे उठते हैं सब यही सब हैं प्रकार प्रकार की बातें सब नहीं हो पा रहा है तो हम इसके लिए कहना ये चाहते हैं सर जी कि चलिए ठीक है धन्यवाद सर हम सब की आप सब में बातें चीतें होती रहेंगी भारत में नौकरी के बाज़ार क्या है और तमाम प्रकार के मुद्दे भी उठते रहेंगे इसी प्रकार हमें अवसर दीजिए सर कोई बात नहीं हम आप के अवसर को अवगत करेंगे सर ठीक ओके सर